आंनि बिबारबारि सामलायनायाव आं गोबां जेंनाफोर सहायनांगौ जायो जेरै बिबारखौ गोदानै गोदानै गायस्लायनाय आरो हासारफोरखौ समजों लोगोसे गोबोरखि हासारफोर आरो जिबारि हासारफोरखौ होफैनाय आरो हाखौ सोलायबाय थानाय सानजों लोगोसे समजों लोगोसे आरो मा समाव मा बोथोराव बिबारखौ गायब्ला बिबारा बारो बेफोरखौ नायनानै बिबारखौ गायस्लायनाय जेरै दा दुफां बोथोर समाव गेन्दामालि बिबार जबा बिबार आरो बायदिसिना बाजाराव बायनाय बिबारफोरखौ फान्नाय बिबारफोरखौ आं लाबोनानै आंनि बिबार बागानाव आं गायफैयो आरो लोगोसे बेलासे मोनाबिलि बे समाव आङो सामफ्रामबो बिबार बागानाव आङो दैफोरखौ लुयो लोगोसे बिबार बिबारनि बिफाङाव रानलांनाय रानलांनाय बिलाइफोरखौ खानानै गारो जाहाथे बे रानलांनाय बि रानलांनाय बिलाइफोरा बिबांनि बिबारनि हासारफोरखौ बोनानै लाया गाज्रि खालामा बेफोरखौ नायनानै आङो बिबारखौ साफा खालामो फुङाव खनसे बेलासियाव खनसे आं बिबार बारिखौ आङो नायबाय थायो नायनानै आरो मोजां मोनो आरो गोदान गोदान गुबुन गुबुन रंनि बिबारफोर आं गायो जेरै गोजा बि गोजा बिबार गोमो बिबार गलाब बिबार बेफोरखौ आङो बाजारनिफ्राय गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रंनि एबा कालारनि नायनानै आङो बिबार बारियाव गायफैनाय जायो लोगोसे लोगोसे हाखौ आरो समजों लोगोसे नायनानै आङो हाखौ माने बिफांनि गुदियाव गुरै खालामनानै होनाय जायो जाहाथे बिफाङा गोरलैयैनो देरनो हायो लोगोसे आरो